हमारे भारत में हमारे भारत में दो त्यौहार सबसे ज़्यादा मान्यता रखती है जो जैसे एक ये हो गया छठ पूजा और एक दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा में हमलोग नौ दिन नवरात्रा होती है जिसमें नौ दिन नौ माताएँ नौ माताओं में आपको नौ माताओं की पूजा होती है एक ही माता का नौ रूप है नौ दिन हम हमारे देश में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और नौवें दिन नौवें दिन उनका पूजा करके उसके बाद उनको बलिदान दिया जाता है पाठी कटती है खस्सी कटती है और फिर खस्सी कट के और दसवें दिन हमलोग उनका विसर्जन करते हैं तो भारत में सबसे बड़े त्यौहार और छुट्टियाँ कौन भारत में सबसे बड़े त्यौहार हैं दुर्गा पूजा और छठ पूजा हमलोग छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ पूजा में हमलोग बहुत अच्छे तरीके से सूर्य भग देवता का पूजन करते हैं वहाँ उनको अर्घ्य दिया जाता है और शाम और सुबह दो टाइम उनका अर्घ्य दिया जाता है उनको सबकुछ फल फूल और बहुत सारे मेवा मिठाइयाँ बना के उनको चढ़ाया जाता है और उनको अर्घ्य दिया जाता है छठ पूजा और दुर्गा पूजा ये दो पर्व हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मायने रखती है ये दोनों पर्व में हमसब भाई लोग मिल के बहुत अच्छे से छुट्टियाँ मनाते हैं जैसे की दुर् दुर्गा पूजा हो गया दुर्गा पूजा में नौ दिन का पूजन किया जाता है नौवो दिन एक ही माता का नौ रूप का पूजन किया जाता है सबके घरों में अपने अपने सब अपने अपने घरों में एकदम व्यवस्थित हो के अपना पूजन करते हैं और दशमी दिन सब जगह जगह घूमते हैं माता का मेला लगता है हमलोग उस मेले में जाते हैं और मेला का आनन्द लेते हैं माता का भी दर्शन करते हैं और छठ पूजा छठ पूजा में सब अपने अपने घरों में छठ पूजा में भी तीन चार दिन का होता है एक दिन तो जैसे कि नहाय खाय का हो गया दूसरे दिन खरना होता है तीसरे दिन शाम का अरग सूर्य भगवान को दिया जाता है और चौथे दिन सुबह में अर्घ्य सूर्य भगवान को दिया जाता है अर्घ्य के बाद ही हमलोग वो सब मिल बाँट के प्रसाद को खाते हैं और हम छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये दोनों पूजा हमारे भारत में सबसे बड़े त्यौहार के नाम पे मान्यता दी गई है और इन दोनों छुट्टियों को हमलोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं दूर दूर से जगह जगह से जो जहाँ अलग अलग देशों में रहते हैं सब अपने गाँव आते हैं सब परिवार एक जगह इकट्ठा होते हैं और छठ पूजा और दुर्गा पूजा हमसब परिवार इकट्ठा हो के एक जगह पूरे धूमधाम से मनाते हैं बच्चे भी सारे बहुत मज़े करते हैं मेला में मेला माता का मेला लगता है उसमें घूमते हैं हरेक तरह की चीज़ें मिलती है कोई एक से एक चीज़ें देखने को मिलती है मेले में जो चीज़ हम कभी नहीं भी देखे हैं मेले में वो चीज़ देखने को मिलती है और ये सब देख के घूम के हमलोग सबसे बड़े त्यौहारों को छुट्टियों को मौज से मनाते हैं तो दुर्गा पूजा और छठ पूजा ये दोनों हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है